ایسی بہت ساری سرگرمیاں ہیں جن سے ہمیں بہت لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے تیراکی ہے کرکٹ ہے کرکٹ مجھے بہت پسند تھا بچّے میں میں بہت کرکٹ کھیلتا تھا پورے پورے دن میں کرکٹ ہی کھیلا کرتا تھا اتنا شوقین تھا کرکٹ کا تو اسی طرح جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا مشغولیت بڑھتی گئی اسی طرح دھیرے دھیرے او کرکٹ بھی اب کم ہونے لگا کھیلنا اسی طرح کیا کہتے ہیں مجھے فٹ بال بہت پسند ہے کھیلا تو نہیں کبھی لیکن دیکھتا ہوں میں کبھی بھی جو ورلڈ کپ وغیرہ میچ ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں ہاں اور اسی طرح تیراکی بھی کیونکہ ہمارے جو طرف ہے وہ سیلاب کا علاقہ ہے تو اس میں پانی اکثر سال میں ایک دو بار آ ہی جاتا ہے جس سے لوگ خوب تیرتے ہیں تو میں تو نہیں تیر پایا لیکن پھر بھی ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا میں چاہا کوشش کیا تھوڑا میں تیروں تو تھوڑا تھوڑا سیکھا اسی لیے اب میں چاہتا ہوں کہ میرے بچّے بھی یہ سب سیکھے اور ہر چیز سیکھنی چاہیے سارا کھیل میں چاہ رہا ہوں یہ سب بھی کھیل ہمارے بچّے سارے کھیلیں بھی اور سیکھیں بھی